جی ہاں بالكل میں مستقبل میں ہاتھ سے بنائی اور سلائی كے تكنیک اور بہت سے طریقے جو موجود ہیں انہیں سیكھنا چاہوں گا یعنی مثال كے طور پر كپڑوں كے مختلف مختلف كپڑے ہوتے ہیں الگ الگ جیسے كوٹن الگ ہوتا ہے سیفون الگ ہوتا ہے سلک الگ ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات كریں تو ریون كپڑے الگ ہوتے ہیں اور الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ان كے تو ان كی كٹنگ كے طریقے الگ ہوتے ہیں ان كو كاٹنا كس طریقے سے ہے وہ سب چیزیں میں سیكھنا چاہوں گا اور اسی طریقے سے جو ان كے اوزار كو چلانے كا جو طریقہ ہوتا ہے کس طریقے سے ہم مشین چلائیں كس طریقے سے ہم قینچی چلائیں اور جو دوسرے دیگر آلات ہوتے ہیں ان كو ہم كس طریقے سے استعمال كریں ان كے تمام طریقوں كو میں سیكھنا چاہوں گا اسی طریقے سے جو مختلف كپڑوں كی جو كٹائی ہوتی ہے وہ مختلف انداز میں ہوتی ہے مختلف طور طریقے سے ہوتے ہیں اس كی سلائی الگ الگ انداز میں ہوتے ہیں اور ان كی پلیٹیں اور جو بہت سی چیزیں جو پٹیاں ہوتی ہیں ان كی یا ڈیزائن یا كیا كہتے ہیں آپ جو ڈوریاں بناتے ہیں جو جس كو پیمپینگ بھی كہتے ہیں شاید وہ كیسے بنایا جاتا ہے یہ سب چیزیں میں سیكھنا چاہوں گا اسی طریقے سے جو ہم مختلف سلائی كے جو انداز ہوتے ہیں جیسے ہینڈ اسٹیچ مشین اسٹیچ اور زیادہ اشیا والے یہ بہت سی چیزیں یعنی ان ان چیزوں كو ہم كس طریقے سے استعمال كریں ان سب چیزوں كو بھی میں سیكھنا چاہوں گا اسی طریقے سے اگر ہم اپلیكیشن كے ذریعے یعنی كہ كمپیوٹرائز جو ہم لوگ بہت سی چیزیں كرتے ہیں اور آج كل جو بہت سی كمپیوٹرائز مشینیں آئی ہیں جو ہینڈ ورک میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور وہ سب چیزیں بھی جو تیكنیک طریقے ہیں جو جدید تیكنیک طریقے ہیں ان كو بھی سیكھنا چاہوں گا میں اور یہ تمام جو طریقے ہیں جس كو میں نے ذكر كیا اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو سلائی كے اندر بنائی كے اندر ہوتے ہیں جو ہاتھ سے بنائی اور سلائی میں ماہر بناتے ہیں ان سب چیزوں كو میں سیكھنا چاہوں گا تاكہ مستقبل كے اندر جو سلائی اور بنائی میں جو میرے ساتھ پریشانیاں لاحق ہوں ان كو میں آسانی كے ساتھ ان پریشانیوں سے میں نجات پا سكوں